तकनीकी एतऽसँ मतलब ऑनलाइन अथीसँ सुविधा ई छै कि कोनो अगर बस उसके अगर हमरा सुनी कऽ टिकट उकट कही जाए करबाबै लए जाए लऽ नहि पड़ैत छै इएहसँ देखि लए छिऐ कि अथी खाली सीट उट खाली छै कि नहि छै अगर मानऐ कोनो होटल उटल कही जाए रहलो छिऐ दूर घुमए उमए लऽ अगर वहाँ होटल उटलके अगर जाए छिऐ तऽ जाए होटल खाली छै कि नहि छै कि रूममे होटलके रूम मिलतै कि नहि मिलतै तऽ एकरा अथीसँ छै कि ऑनलाइनमे छै कि अपन आरामसँ मोबाइलमे देखि लए छिऐ कि होटलके रूम उम खाली छै तऽ बुक उक करबाए लए छिऐ जकरासँ सुविधा होइत छै कि वहांँ गेलाके बाद रूम उम खोजए लए नहि पड़ैत छै आरामसँ अपन रूम अथी बुक रहैत छै तऽ जाएके अपन आरामसँ रहऽ पाड़ै छिऐ रहऽ पाड़ै छिऐ आओर जेनाकि ट्रेन उरेनमे होलै कि गेलिऐ अगर टिकट कटबाबै लए एहना कऽ तऽ लाइन बड़का लाइन लगै लऽ पड़ै छै जकरासँ की होइ छै कभी कभी कि ट्रेन अगर लेट पहुँचै छै तऽ टिकट कटाबैत कटाबैत कही ट्रेन छूटि जाइत छै तऽ ऑनलाइन रहै छै तऽ अपन ऑनलाइन टिकट बुक करबाए लए छिऐ कि अगर सीट उट पहिले ऑनलाइन बुक करबाय लए छिऐ कि सीट उट अगर कही कन्फर्म अथी रहलै खाली रहलै तऽ अपन बुक हो जाइत छै अगर नहिओ रहलै तऽ वेटिङ्गमे आरामसँ चलि जाइत छिऐ कि टिकट बुक रहैत छै गाड़ी उड़ीमे अपन आरामसँ एनऽ ओनऽ जाइ सकैत छिऐ आर जेनाकि अपन होलए कि अगर जेनाकि अभी मौसम अभी कल बारिश पड़तै कि नहि पड़तै पहिले जान लए छिऐ ऑनलाइनके अनुसार कि कल बारिश पड़तै कि धूप रहतै तऽ अपन सुविधाके अनुसार ओ काम करैत छिऐ या कही अथी जाइ छिऐ खाना उना अगर घरमे नहि बनाबए पाड़ै छिऐ तऽ ऑनलाइनके हिसाबसँ अपन मङ्गाए लए छिऐ देखैत छिऐ कि ऑनलाइन अथी आबए छै जेना कहीसँ एलिऐ लेटसँ एलिऐ अगर अपन गैस उसके खतम होइ गेलै तऽ अचानक अगर खाना नहि बनाबऽ पाड़ै छिऐ तऽ अपन ऑनलाइनके ऑनलाइनके अथीसँ आरामसँ मंङ्गबाए लए छिऐ जेकरासँ कि सुविधा होइ छै कि अपन खाना उना जादा अथी नहि करए लए पड़ैत छै आ कही घुमए उमए लऽ जाइ छिऐ अगर कही घुमए उमए लए जाइत छिऐ तऽ ओकर अनुसार अगर देखै छिऐ कि अगर कही घुमए लऽ निकललिऐ अगर वहांँ पहुँचलिऐ तऽदेखलिऐ कही होटल उटल अगर नहि मिललै तऽ केना कऽ अथी हेतै तऽ ऑनलाइन अपन ऑनलाइन रहै छै तऽ ऑनलाइनके हिसाबसँ अपन अथी बुक करबाए लए छिऐ होटल उटल अपन रूम उम बुक करबाए लए छिऐ या खाना उनाके अथी छै तऽ कही बाहर घुमै लऽ जाइ छिऐ तऽ खाना उना बनाबऽ कऽ अथी रहै छै नहि रहै छै तऽ अपन ऑनलाइन खाना मङ्गबाए कऽ अथी खाए सकैत छिऐ ऑनलाइनमे ऑनलाइनके अनुसार ई सँ टेक्नो अथीके हिसाबसँ आरामसँ हो जाइत छै सुविधा रहै छै अथी कऽ ई सबके ऑनलाइन कि अपन खाना उना अगर कही जाइ छिऐ तऽ नहि होइत छै तऽ अपन खाना उना अथी करि लए छै या बस उसके टिकट उकट होइत छै तऽ अगर सीट उट नहि खाली छै तऽ ऑनलाइन अपन सीट बुक करबाए लए छिऐ सीट अथी बुक करबाए लए छिऐ अपन कही घुमए उमए लऽ अगर जाना होइ छै तऽ